नमस्ते हाँ हमारा है दो महीने के प्रोजेक्ट है दो महीने के लिए गेम का गेम का कितना टाइम लगेगा

उसमें कितने पैसे लगेंगे उसमें कितने पैसे मिलेंगे पाँच लाख का पाँच लाख का

खाने खाने का क्या रहने खाने की क्या व्यवस्था है हमारी तरफ से ज़्यादा लोग रहेंगे चाहे उनकी हम व्यवस्था से रहने चाहिए उनकी व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए तो काम अच्छे से करेंगे चलो ठीक चलो ठीक है कोई बात चलो यही सही है हम लोगों को